आसामाव गोबां रंजाथाइ फोरबोफोर फालियो दा जातिबाय हारिबाय हारि लानानै गावबागावनि दोहोरोमजों लोगोसे लोब्बा लाखिनानै जानाय जिनाखि फोरबो अदेबारि दोरोङारि लंजं जानाय बेखौ गोबां सुबुंफ्रा बायदि बायदियाव बायदि बायदि गावबागावनो दोहोरोमा रंजानायफोरखौ फालियो दा जोंनि आसामावहाय बर'फोरजों लोगोसे अह असमिया सुबुंफोर असमिया सुबुंफोर अदेबानि ट्राइबेल सुबुंफोर असमिया सुबुंफोर लोगोसे ट्राइबेल सुबुंफोरजों लोगोसे इसे गोरोबनाय जों मोनो बे जोंनि बर'नि जे बैसागु लोगोसे बैसागु आरो लोगोसे असमियाफोरनि बिहु जोङो बेफोरखौ जोङो फालिनाय नुनो मोनो दा जोंनि बर'फ्राहाय बैसागुआव बैसागुवानो जोंनि बर'फोरनि देरसिन रंजाथाइ फोरबो होन्नानै जों बुंनो हायो लोगोसे बेजों लोगोसे आस आसामिस असमिया सुुबुंफ्राबो बिहुखौ फालियो दा बेजों लोगोसे जोङो गोरोबनायखो जों नुनो मोनो दा बेजों लोगोसे राभाफोरनि बाइख' आबादारिजों आबादजों सोमोन्दो थानाय मोनसे फोरबो बाइख' आरो लोगोसे मिसिं मिसिंनि आइलि आइ लिगां बेबो इसे गोरोबनायखौ जों मोनो मानोना बे मोन्नै फोरबोआ आबादजों सोमोन्दो थानाय मोनसे फोरबो दा जोंनि बर'फ्राबो बैसागुखौल' फालियो बि बे नङा बैसागोजों लोगोसे आरो मोनब्रै फोरबोखौ फालिफायो जेरैबायदि मागो फोरबो काति फोरबो आघोन फोरबो आरो लोगोसे आम्थि सुवा बेखौ जों फालियो बेफोरजों लोगोसे असमिया सुबुंफ्राबो एखे लोगोयैनो फालियो आरो लोगोसे गावजों गावबागाव हारिनि खसाब गान्नानै गावबागाव हारिनि खसाबखौ गान्नानै गावबागाव दोहोरोमजों दोहोरोमनि नेम खान्थिजों बयबो फालियो रंजा बाजायै फालियो दा बेखायनो जों आसामाव गोबां आलादा आलादाखो जों नु नुवो मोह नुनो मोनो आलादा आलादा बे फोरबो फालिनायखौ जों नुनो मोनो लोगोसे बे फोरबोजों लोगोसे मेथाइ मोह गावनि हारिनि दामजु बायदिसिनाखौ लानानै मोसानाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो